हाँ ऐसी एक आउटडोर एक्टिविटी है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है और मुझे मैं इसका आनंद भी लेती हूँ जैसे कि मुझे ट्रैकिंग करना बहुत अच्छा लगता है तो मैं हर रविवार को सुबह सुबह छ बजे जागती हूँ या फिर कभी कभी ऐसा हो जाता है कि चार बजे भी निकलना होता है तो हम सभी दोस्त जो होते हैं वो मिलकर कुछ कुछ खाने का समान अपने पास रख लेते हैं फिर हम सभी लोग मिलकर ट्रैकिंग पर जाते हैं तो ट्रैकिंग के लिए हम कोई भी एक जगह देख लेते हैं हमेशा जो भी जगह होती है वो नई होती है जैसे कि गलता जी हो गया नाहरगढ़ हो गया और झालाना में काली माता का मंदिर हो गया तो ऐसी बहुत सी जगह हैं जहाँ पे मुझे जाना पसंद है तो मैं हमेशा ही रविवार को सुबह सुबह ट्रैकिंग पे निकल जाती हूँ अपने दोस्तों के साथ तो फिर अभी इस रविवार को हम लोग गलता जी गए थे तो वहां पे जाकर मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि गलता जी मैं इतनी बार गई हूँ लेकिन इस बार जो हमने देखा वो कोई नया ही नया ही जगह थी वहाँ पे हम लोग सीधा जाके उधर के रास्ते से हम जब गए तो एक बड़ा बहुत बड़ा सा कुछ पुराना रेलवे स्टेशन टाइप में ऐसे लग रहा था वो था नहीं पर ऐसे लग रहा था एक ऑफ़िस जैसा फिर हमने वहाँ पे जाकर चाय बनाई मेगी बनाई और भेलपुरी भी बनाई बहुत अच्छे अच्छे वीडियो भी शूट किए तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मुझे वहाँ पे जाके अपने दोस्तों के साथ और मुझे वाकइ में ट्रैकिंग करना बहुत ही ज़्यादा पसंद है